बिहार गोवा गुजरात कर्नाटका मध्य प्रदेश एह् भारत दे राज्यें चा किश पंज छड़े पंज राज्यें दे नांऽ ऐ होर बी बड़े राज्य न भारत बिच जि'यां जम्मू कश्मीर होई गेआ मुंबई होई गेआ होर बी बड़े बत्थेरे नाऽ ऐ राज्यें दे पर एह् छड़े पंज राज्यें दे नांऽ पुच्छे गे ते में राज्यें दे नांऽ दस्से इत्थै